अ हेल'

औ दङ बुं दे मानि थाखाय स्किननि ना हेयारनि ना मानि अ हेयार स्ट्रेइट औ हेयार स्ट्रेइटनि थाखाय दङ बिदिनो पेकेजफोर दङ मा होनगोन स्मुटनिं हेयार स्ट्रेइटनिं आरो स्पा खालामनाय फिफ्टिन हान्ड्रेड टु थावजेनावनो हेयारनि लेंथफोरखौ नायनानै हेयारनि माबाफोरखौ नायनानै दङ आरो फिफ्टिन हान्ड्रेडनिफ्राय स्टार्ट जागोन खनसेयावनो बिदिनो स्पाबो जमा स्ट्रेइटनिं स्ट्रेइटनिं खालामनानै स्पाबो खालामनाय आरो लोगोसे मा होनगोन स्मुथनिं खालामनोबा स्मुथनिं खालामनायनि आन्थाबो दङ आरो केराटिन स्मुटनिंबो दङ केराटिनबो लाबोबाय आङो केराटिननि खालामनोबालाय बेबोथ' बुहुद मोजां माखो स्ट्रेइटनिंल' ना स्ट्रेइटनिं स्ट्रेइटनिंजों दायो स्पाबो फ्रि होनाय जागोन आरो फ्रि स्पा होनाय जागोन ओमफ्राय नोंनि खानाइखौ नायनानै माहाय बिदिनो फिफ्टिन हान्ड्रेटसोनिफ्रा स्टार्ट आरो दायो अफारफोरा

औ औ औ ओमफ्राय पेकेजाथ' होबायानो थादों नै अवान उइक जाबाय होनाया माला फायनो सान्दों नोंलाय गाबोन कास्टमारफोरा दङमोन दै खिन्थु मेनेज जागोन मेनेज जागोन फुङावनोहाय आरो थाबनोहाय थाबनो फैब्लानो जाबाय आरो लोगोफोरनो खोन्थाना होब्लानो जाबाय दै नोंनि लोगोफोरनो खोन्थाब्लानो जाबाय पेकेज दङ अफार सोलिदों बिदिनो आरो हेयार स्ट्रेइटनिंल' नङा स्किनफोरनिबो दङ हा फेसअवास फेसियेल दे दे दे औ दे थाब फैब्लानो जाबाय औ दे बाय